हम जे कलम किनलहुँ ओ लिन्क के स्मार्ट जेल पेन अछि एहिमे सुन्दर लिखावट इंकक सुन्दर व्यवस्था अछि अत्यन्त प्रगतिसँ यानि तेजीसँ चलैके क्षमता अछि हम दोसरो से आग्रह करब जे एहि कलमकेँ खरिदताह